हाणे बगीचो रखंदा आहियूं त उन में कॾहिं खरपतवार ईंदी आहे कॾहिं कीड़ा पवंदा आहिनि या मच्छर पंहिंजो घर ठाहींदा आहिनि उते त उन सां फ्री थियण लाइ पाण खे कॾहिं कीटनाशक दवाउनि जो इस्तेमालु करिणो पवंदो आहे स्प्रे करिणो पवंदो आहे त हुनमें समस्याऊं का ईंदी आहिनि के भई आसे पासे पौधे खे कबो आहे स्प्रे लॻंदो आहे ऐं थोरी उनमें उहो पाण जे साहु में बि हो कीटनाशक थोरो पहिंजे साहु जे करे साहु वठंदा आहियूं त पंहिंजी शरीर में वेंदो जेको हानिकारक आहे हिनजे अलावा जेके भाॼियूं पाण उॻाईंदा आहियूं फल उॻाईंदा आहियूं त हुनखे पाण खे इहे कोन्हे की डाएरेक्ट अगरि कीटनाशक जो उपयोगु करिणो आहे त डाएरेक्ट खाए शॾियूं त हुनखे पाण खे थोरो धोई करे खाइण पोइ वधीक सही रहंदो आहे त इहे थोरी समस्या खे तकलीफ़ूं ईंदियूं आहे इनमें जेके धोई करे खाइणो पवंदो आहे साहु वठण में तकलीफ ईंदी आहे ऐं थोरो घणो भई अॼुकल्ह असांजे घर में बांदर ॾाढा थींदा आहिनि जंहिंजे करे हू आहे ॾींहुं अची वेंदा आहिनि ऐं ॾाढो नुकसानु पोहचाईंदा आहिनि हिते